पहले हम लोग के पास छोटा छोटा फ़ोन रहता था सिर्फ हम लोग ये लोग जैसे पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे वैसे हीं हम लोग सिर्फ बात कर सकते थे लेकिन अब भारत में इतनी ज़्यादा तकनीक हो गई है कि हम लोग फेश टू फेस भी बात कर सकते हैं चाहो वे बाहर हो इंडिया के चाहो विदेश में हो हम लोग उनसे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं कोई कहीं घूमने भी जाता है तो हम लोग को बीडियो कॉलिंग करके दिखाता है यह यहाँ का मन्दिर है यहाँ का यह सब सुन्दरताएँ हैं लेकिन हम लोग कहीं पर भी बाहर में भी जाकर फोटो भी खींच सकते हैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया फ़ोटो भी खींच लेते हैं रील भी बनाते हैं ते हैं लेकिन पहले छोटे फ़ोन से ऐसा नहीं था छोटे फ़ोन से से सिर्फ हम लोग बात कर सकते थे ना तो कहीं कभी वीडियो बना सकते थे ना तो रील बना सकते थे ते थे इस्मार्टफ़ोन के द्वारा हम लोग कहीं पर भी रहकर पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर सकते हैं ते हैं बच्चों को पढ़ने लिखने में भी आसानी हो ग है कोई किसी को भी लेटर जारी करना हो तो वह वह भी हम लोग फोन के द्वारा भी भेज भेज देते हैं ते हैं यह आपके पास यह लेटर जा रहा है ता है इस्माटफ़ोन में अब यह अच्छी तकनीक है कि कहीं पर भी कहीं पर भी हम रहें किसी को भी देख लेते हैं बात कर सकते हैं बिड और यूटूब में के द्वारा हम लोग सीरियल धारावाहिक और पिच्चर टे वी गीत गाने बजाने सब कुछ देख सकते हैं और छोटे छोटे हमारे बच्चे उसी का डांस देखकर अपने भी सीख लेते हैं इस्माटफ़ोन की तकनीक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई कहीं भी रहे उससे बात के अलावा वहाँ उस फोन के द्वारा रंगोली बनाना भी सीख सकते हैं अनेक प्रकार के खाने पकवानें बनाना भी सीख जाते हैं यूटूब यूटूब पर इतने चैनल आते हैं कि नहीं हम लोग उससे देख देखकर अनेक प्रकार के खाने भी बनाना सीख जाते हैं ते हैं यूटूप ट्यूब के द्वारा हम लोग गीत संगीत भी देख लेते हैं ते हैं इस्माटफोन इतना अच्छा है कि हम लोग पहले के जैसा अब नहीं है ये छोटे छोटे से बच्चे भी उसमें गेम भी देख सकते हैं ते हैं और ऊ मतलब बीडियो भी देख सकते हैं और कार्टून भी देख लेते हैं ते हैं हर जगह इसमें हर जगह अब तकनीक ज़्यादा बढ़ गई है तकनीक के लिए इस्माटफ़ोन अब हर घर में सबके पास एक एक इस्माटफ़ोन हो गया है इस्माटफ़ोन भी ही हमारे बच्चे को आगे ले जा रहा है इस्माटफ़ोन के द्वारा ही बच्चे की कोई भी पढ़ाई हो वह कोश्चन का ऐन्सर हल कर लेते हैं चाहो वह मइथ का हो हिन्दी का हो इंग्लिस का हो हो चाहो बायो का हो कैमिश्टी का भी हो किसी का भी ऐन्सर इस्माटफ़ोन द्वारा हल कर लेते हैं लेते हैं बच्चों के पढ़ाई लिखाई में इस्माटफ़ोन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है इस्मार्टफ़ोन तो अब हर घर में ही ऐसा नहीं है कि अब कोई कहीं पी सी ओ पर भी बात करने जाता है अब हर किसी के घर में एक दो तीन चार फ़ोन हो ही गए हैं इस्मार्टफ़ोन के ज़रिए हम लोग किसी के ही के ही ही चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों घर के हम लोग उनका हाल ख़बर ले सकते हैं इस्माटफ़ोन के के ज़रिए हम लोग घर में बैठे बैठे ही अपना मन पसंददीदा सीरियल धारावाहिक और फ़िलिम सब चीज़ देख ले रहे हैं इस्माटफ़ोन के ज़रिए हम लोग लोग पहले छोटा फ़ोन रहता था उससे हम लोग ये सब चीज़ें नहीं कर पाते थे लेकिन छोटे फ़ोन से सिर्फ एक बात हो ही सकता था लेकिन यह नहीं था कि हम लोग कहीं पर भी रहें तो उनको देख लें लेकिन अब इस्माटफ़ोन के द्वारा हम लोग सबको देख ले रहे हैं सबसे बात कर ले रहे हैं ले रहे हैं इस्मार्टफ़ोन ही हमारे यह तकनीकी बदलाव के ज़रिए बच्चे को आगे बढ़ावा दे रहा है इस्माटफ़ोन ही हमारे लिए ही एक महत्वपूर्ण हो गया है इस्माटफ़ोन के ज़रिए हम लोग अपने ही बच्चों के भविष्य सुधार रहे हैं इस्माटफ़ोन के ज़रिए ही हम लोग अपने बच्चों के के ही पढ़ाई लिखाई की भी सहायता कर दे रहे हैं बच्चा कहीं भी कि कोई भी कहीं पर भी जा रहा है तो उस फ़ोन के ज़रिए तुरंत बता देता है कि हम यहाँ पर हैं आने में हमको टाइम लगेगा ये लगेगा इस्माटफ़ोन इस्माटफ़ोन ही एक ऐसा फ़ोन है जिसके ज़रिए हम लोग हम लोग किसी कि को भी कहीं भी ले जाने में भी सुविधा हो जाती है को लोकेसन के द्वारा देख ले रहे हैं कहाँ हमको किस जगह पर जाना है हैं इस्माटफ़ोन फ़ोन ही एक सर्वश्रेष्ठ फ़ोन हो जाता है ता है इस्माटफ़ोन की तकनीक हमारे भारत में ही आगे बच्चों का भविष्य सुधार रहा है